کھیلوں میں کامیابی اور ناکامی دونوں زندگی کا حصہ ہے اور ایک اچھی کھلاڑی کی پہچان یہ ہے کہ وہ دونوں کو بردباری اور سیکھنے کے جذبے کے ساتھ کو قبول کرے کامیابی سے نپٹنا کامیابی پر غرور کرنے کے بجائے شکر گزاری اور مزید محنت کا جذبہ رکھنا چاہیے جیت کے بعد بھی دوسروں کو عزت کرنا اور ٹیم ورک کو اہمیت دینا ضروری ہے ناکامی سے نمٹنا ناکامی کو مایوسی کا سبب بنانے کے بجائے سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے غلطیوں کا جائزہ لیں کر ان کو درست کرنا اور مستقبل میں بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے ناکامی کیسے مدد کرتی ہے تجربہ دیتی ہے ناکامی کھلاڑی کو بتاتی ہے کہ کہاں کمی رہ گئی تاکہ وہ اگلی بار محتاط رہے حوصلہ اور صبر سکھاتی ہے مسلسل ہار کے باوجود کوشش جاری رکھنا کھلاڑی میں سخت محنت اور استقامت پیدا کرتا ہے خود احتسابی کی عادت ڈالنی ہے ناکامی ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں بہتر ہو سکتے ہیں